जय झूलेलाल असांजे सिंधी समुदाय में नृत्य जो वॾो महत्व आहे मुंहिंजी हिकु नंढपिणु खां दोस्त आहे जंहिंजो नालो आहे कविता हूअ जामु महिनत करे रही आहे ऐं हाणे उनजो पाण पंहिंजो एकेडेमी बि डान्स जी एकेडेमी बि खोले रही आहे ऐं हूअ अॼु हे एतिरे मुकाम ते पहुची वेई आहे जो हाणे फ़िल्मी कलाकारु ऐं कलाकार जे जेका ॿार आहिनि उन्हनि खे सेखारींदी आहे मां सभिनि खे हे ई चवंदुमि की जंहिंखे बि हिन में रुची आहे जंहिं मुंहिंजे दोस्त खे अॻियां रुची आहे या पेरेंटस खे जंहिंखे जंहिंखे पंहिंजे ॿारनि खे अॻियां वधाइणो आहे नृत्य में त उहे अची करे पंहिंजे मुंहिंजे दोस्त खां सिखी वठनि